मछी तमामु घणी पसंदि आहे ख़ासि कर की मां सियारे में खाईंदो आहियां ऐं सिंगाड़ा मछली तमामु सुठी आहे टेस्टी आहे ऐं गरम गरम तरी करे खाइजे त हुन जो मज़ो ई कुझु पंहिंजो आहे मसालो वसालो चङी तरह पयलु हुजे उन में ऐं साफ़ु सुथिरी हुजे ऐं असां ताज़ी वठी ताज़ी मछली बि वठवो वठणु वधीक पसंदि कंदा आहियूं ऐं मुंहिंजी जोइ त न खाईंदी आहे पर मूंखे तमामु घणो पसंदि आहे मुंहिंजे किके बि पसंदि आहे ऐं मुंहिंजे किके जे पुट खे बि पसंदि आहे असां टेई मिली करे ख़ूब ई मछली खाईंदा आहियूं मसालो वसालो विझी करे हफ़्ते में हिकु दफ़ो त पाटी थी वेंदी आहे असांजी